गाँव घरमे जे लड़ाइ होइए मुरगा मुरगीके तऽ गाँव घरमे लड़ाइ भेल तऽ पहिले तऽ कोशिश करलक कि केहुनो कऽ गाँव समाजमे सलटि लिए लेकिन किछु महिला एहन होइ छै कि ओकरा नहि बरदाशत होइ छै तऽ चलि गेल थाने चलि गेल केसे कए देलक तऽ गाँव समाज कहलक नहि करिहेँ केस तेस अपन गाँव समाजमे मिलि कऽ रहू लड़ाइ कथी लए करै छियै मिलि कऽ रहब तऽ पैसा खरचा नहि हैत आ नहि मिलबै तऽ जे छै से पैसा जादा दुनू पार्टीके खरचा हैत तऽ मुरगा मुरगीके लड़ाइ खातिर जे छै सभ बहुत लड़ाइ भए जाइ छै मारि पीट दंगा फसाद कोर्ट कचहरी सभ होइ छै लेकिन जे समझैवला रहै छै ओ जे छै से लड़ाइ झगड़ा नहि करैए आ जे समझैवला छै ओ तऽ नहिए करै छै आ जे नहि समझैत छै तऽ ओ जे छै से फेर अपन लड़ाइओ करलक मारिओ पीट कए लेलक केसो कए लेलक थानो चलि गेल तऽ जहाँ तक कि कोशिश रहै छै कि समझौता गाँवएमे भए जाय तऽ ओ हिसाबसँ ओ सही रहै छै समझाबैके बहुत पाँच आदमी बैठै छै गाँव समाज जाति प्रजाति सभ बैठैए आ निराकरण ओकर कए कऽ ओकर बाद जकरा दण्ड जुर्माना जे करयके छै अपन करै छै कए कऽ ओकर बाद जे छै से फेर ओ पार्टी मानि गेल तऽ मानि गेल नहि मानल तऽ चलह भाय जाइ छियै केसे करय लए तऽ ओहो दस गोटए अपन लिखि पढ़ि कऽ देलक तऽ ओकर केस नहि ने होइ छै केस नहि होइ छै ओकर बाद छै से फेर केस नहि भेल ओकर बाद जे छै से ओ मुरगा मुरगीके लड़ाइ खातिर थाना कोर्ट कचहरी पैसा कतेक बरबाद करैए पैसो खरचा होइए समैओ बरबाद होइए थानो पुलिस दुआरिपर आबैए मारि पीट कए लेलक सभकिछु भुलि जाइ छै ओहि घड़ी नहि कोइ ककरो पहचानमे आबै छै कि के छियै नहि छियै बड़ छै छोट छै गाम समाज ओसभ तखनि नहि जे छै से लड़ाइ झगड़ामे देखल देखै छै ओसभ पार्टी दुनूमे से तखनि सभकेँ खून सवार रहै छै मारि पीट कए लै छै मारि पीट करयके बाद छै से फेर ओ नहिए छोड़ै छै दुनू पार्टी तब केस करै छै केस करै छै दुनू पार्टीके पैसा खरचा होइ छै खरचा होवैके बाद छै से पैसा खरचा भए गेल आ जब दुनू पार्टीसँ पैसा खरचा होइ छै तऽ केस किछु दिन एन्नऽ ओन्नऽ रहै छै ओकर बाद दुनू पार्टीके मोन ठण्ढाए गेल तब तारीखके दिन जाइत रहै छै बादमे होइ छै कि उएह गाँवए समाज मिलि कऽ तकर बाद फेर केसकेँ उठबै छै उठाए कऽ ओकर बाद जे छै से फेर अपन गाँव घरमे ओहिना रहै जाइ छै जेना रहै छै फेर किछु दिन रहल आ रहैके बाद फेर ओ कहलक एहिबेरी हमरापर केस करलकै तऽ फेर ओ कहलक हमर मुरगी हे ई खा लेलकै तऽ हमर मुरगी हे ऊ खा लेलकै हमरा दुआरिपर एना कए देलकै तऽ हमरा दुआरिपर ओना कए देलकै मुरगा मुरगीके लड़ाइ खातिर बहुत बात जे छै से कए लै छै इसभ जे कि नहि करबाक चाही इसभ काज मारि पीट कए लै छै लोक समझायल बहुत कोशिश करलक लोक समझाबैके लड़ाइ झगड़ा नहि करिहेँ जानवर जानवरे होइ छै पक्षी पक्षीए होइ छै तऽ ओ छै से इनसान तिनसानक ओ थोड़े समझि जेतै नहि समझतै ओ जितना इनसान समझतै उतना जानवर पक्षी नहि समझि सकै छै लेकिन ओ बात इनसान नहि ने समझै छै ओकरा तऽ ओ जेनाकि जे पढ़ल लिखल छै ओकरामे जे नहि छै पढ़ल लिखल छै ओकरामे तऽ उएह टाइपके मुरगा मुरगीमे छै ओकरा की पता छै कि हम ककरा दुआरिपर जेबै ककरा दुआरिपर नहि जेबै एँ ओकरा उतना पता रहतै तऽ ओ जकरा पास लड़ाइ भेलै ओकरा पास जेतै मुरगा मुरगी नहि जेतै किएक तऽ ओ तऽ पक्षी छियै ओकरा की पता छै से ओकरासँ लड़ाइ भेलैए आओर खास करि कऽ उएह होइ छै कि जकरासँ लड़ाइ होइ छै ओकरे दुआरिपर जे छै से मुरगा मुकरी मुरगी जाइत रहै छै ओकरा तऽ भेजायल तऽ नहि जाइ छै अपने जाइ छै ओ ओ पढ़बयवला चीज तऽ नहि छियै कि ओकरा पढ़ाए देतै तऽ ओकरा दुआरिपर नहि जेतै किएक ओ पक्षी छियै ओकरा कतेक समझयतै ओकरा अपन जेन्नऽ ओकरा चारा मिलै छै आहार मिलै छै अपन ओन्नऽ जाइ छै चरि बुलि कऽ आबै छै तऽ एतय तऽ बात रहै छै कि जे हमरा दुआरिपर ओ लड़ाइ करलकै रहए तऽ हमहूँ लड़ाइ करबै हमरा मारलकै रहए तऽ हमहूँ मारबै तखनि ओकरा ओ मनमे रहै छै तऽ होइ छै तऽ किछो नहि की हेतै इएहसभ होइ छै लड़ाइ झगड़ा करलक पैसा खरचा भेल मोन ठण्ढाए गेल आ बस दुनू अपना फेर अपना अपना घर रहि गेल तऽ गाँव समाज कहलक लड़ाइ झगड़ा नहि करिहेँ आबि कऽ मिलाए दै छै दुनूकेँ मिलबयके बाद छै जे पाँच आदमी निर्णय कए दै छै ओकर केसो होइ छै तैओ जे छै से पाँच आदमी बैठिए कऽ ओ फेर केसके मेल करवाबै छै उएह पाँच आदमी कि हँ ओ नहि भेलै एना ने ओना किएक भेलै तोरो गलती छह ओकरो सही छै तऽ दुनूके जे छै से पार्टीकेँ मिला कऽ फेर कागज बॉण्ड तॉण्ड बना कऽ अपन केस तेस उठाए लै छै दुनू पार्टी उठबैके बाद छै से फेर अपना अपना दुनू टा घर चलि आयल घर आयल तऽ कहलक हमरा हे एना कहि देलकै रहए तऽ हमरा हे ओना कहि देलकै रहए तब मारलियै तब एना करलियै तब केस करलियै तऽ दोसरके बातपर जे छै से सभ उलझि जाइ छै लेकिन दोसरके बातपर नहि उलझना चाही खुदके सोचना चाही कि ई तऽ पक्षी छियै